मैंने आनलाइन टी वी के लिए भुगतान किया था लेकिन वह टी वी जो मुझे प्राप्त हुई है मैं उस टी बी से संतुष्ट नही हूँ मैंने बड़ी टी वी के लिए भुगतान आनलाइन किया था लेकिन आपने उसका साइज जो है वह जिस स्थिति मैं चाहता था वह प्राप्त नहीं है आपने टी बी का साइज जो है वह छोटा भेजा है उसकी बिक्चर ट्यूब भी सही नहीं है उसमें इस्किंज आ रई है अनेकों प्रकार से उसमें मुझे कमियाँ दिख रहीं हैं मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं और उसको बदलकर आप जो साइज की मैंने डिमांड आपके पास प्रस्तुत की थी उसको आप अति शीघ्र भेजें साथ में जो टी बी मुझे प्राप्त हुई है उस टी बी को आप अपने आनलाइन के माध्यम से पुनः वापस करने का कष्ट करें जिससे मैं दूसरी टी बी को प्राप्त कर सकूँ क्योंकि ग्रहक यह जानना चाहता है कि यदि वह जिस चीज़ को उचित दाम पर प्राप्त करना चाहता है यदि आप उसे उचित दाम प्राप्त नहीं कराना चाहते तो मैं इस टी बी को लेने से मना करूँगा क्योंकि पैसा देने के बाद भी यदि सही भुगतान मुझे प्राप्त नहीं हुआ या सही टी वी का मेरे पास उपयोग नहीं हो पाया तो मैं उसे चलाने में जो है वह असमर्थ रहूँगा मुझसे सोनी मुझे यह टी वी पसंद नहीं आई है आप दोबारा दूसरी टी बी को अति शीघ्र आनलाइन के माध्यम से मेरे पास भेजने का कष्ट करेंगे कष्ट के लिए धन्यवाद